جس اسکول میں میں درس و تدریس کے خدمت انجام دیتا ہوں اس اسکول کی فیس کی اگر بات کی جائے تو اس اسکول کی فیس دیگر اسکولوں کی فیس کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر علمی اور عصری اور دینی یہ ساری تعلیمیں دی جاتی ہیں ایک ساتھ کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دینی تعلیم کے لیے مدرسوں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ جاتا ہے تو اس رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ لوگ مدرسے کی طرف نہ جائیں وہ مدرسے کی طرف جاتے ہیں تو صرف ایک ہی تعلیم پا پاتے ہیں یا تو وہ دینی تعلیم پا پائیں گے اور اگر اسکول کی طرف جاتے ہیں تو یا تو وہ عصری تعلیم پا پائیں گے لیکن دونوں تعلیمیں ایک ساتھ ملنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے عام لوگوں کو تو اسی وجہ سے اس اسکول کے ذریعے سے لوگوں کو دونوں تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر دینی اور عصری دونوں تعلیمیں موجود ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ فیس کی زیادہ ہونے کی اور لوگ کافی تعداد میں اپنے بچوں کے ایڈمیشن کراتے ہیں اور وہاں پر میرا بھی ایک بچہ ہے جو پڑھائی کرتا ہے اور اس ادارے کی جو فیس ہے جو اسکول کی جو فیس ہے وہ اس کی شروعات تقریباً بارہ سو روپئے فش کلاس کی ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ٹویلتھ تک کے بائیس سو روپئے تک کی فیس اس کی جاتی ہے